जी हेलो

रेस्टोरेंट में ही किए हैं मंचूरियन हाफ प्लेट या फूल प्लेट लेना है हेलो फुल प्लेट मंचूरियन लेना आपको वह हो जाएगा एक सौ साठ में ने पी नौ पीस रहेगा पनीर बटर में पनीर बटर पनीर बटर मसाला आपको हो जाएगा ढ़ाई सौ रुपये में मिलेगा उ फुल मिलेगा

क्या चीज और नान नान नान आपको बटर नान लेना है या सिम्पल नान लेना है बटर नान आपको सिक्स्टी फाइब पर पीस पड़ेगा कितना लेना है वह दस पीस हो जाएगा और पिज्जा या फिर पिज्जा उज्जा पिज्जा आपको कौन सा लेना है कॉर्न पिज्जा साढ़े छः सौ रुपये हो जाएगा वह औरवह कौन से साइज में लेना है मीडियम साइज लार्ज साइज या स्मॉल मीडियम आपको पड़ जाएगा सात सौ साढ़े सात सौ रुपये म क्या चीज वह भी मिल जाएगा ठीक है वह भी हो जाएगा और फिर आइसक्रीम या फिर कोई ड्रिंक व्रिंक कौन सा कोल्ड ड्रिंक कोको कोला एस्पराइट कोको कोला बड़ा वाला या फिर दो लीटर वाला या एक लीटर वाला दो लीटर वाला एक बोतल दस जी हो जाएगा और कुछ केक केक हाँ मिल जाएगा कौन सा फ्लेवर लेना है वेनेला बटर स्कॉच चॉकलेट चॉकलेट का फ्लेवर लेना जी हो जाएगा वन एक पाउन दो पाउन कितना पाउन का लेना है तीन पाउंड आ तीन पाउंड का केक हो जाएगा आपको लगभग ग्यारह सौ रुपये होगा केक का

उसका और बढ़ते चल जाएगा सत्रह सौ रुपये ठीक है पाँच पाउंड का केक होगा और फिर ठीक है केंडल का वह तो हो मिल ही जाएगा केंडल आपको और अच्छा ठीक है वह भी भिजवा देंगे आपको और कितने दिन में सब चाहिए ठीक है मैम आधा घंटा में पहुँच जाएगा वह ठीक